जोंनि दा आसामावहाय बिदि इक' फ्रेन्डलि मिटेरेल्स बा इक' फ्रेन्डलि हेनक्राफ्ट बहुद गोबां दङ बिदि जेनबा लानानैहाय फर इक्जामपोल बेमबु औवाजों बानायनाइ हेन्डक्राफ्टफोराहाय बहुद प्रडाक्श'नाहाय गोबां दङ जोंनि आसामावहाय आरो जेन जेनेबा मेथ'खा मेथ'खा बिबार जि बिबारजों बान मेथ'खा बिबारनि थानाय बेखौ फोरान्नानैबो बहुद गोबां जेनेखा बेगफोर बानायो बेफोरोहाय गोबां जोंनि आबहावानि थाखाय बहुद मोजां आरो लेभार जेनबा जोंनि लकेल आइजोफोरखौबो बेफोरो खामानियावहाय दोन खामानि ओंखार होयो बेफोरखौ मावनानै जेनबा सोलों फोरोंनो हायोजे बेफोरजोंहाय मारै जोंनि जोंनि आबहावायाहाय मोजां जागोन जेनबा प्लास्टिकखौ बाहाय स्लाय स्लाय जोंनि बे नेक्स इक' फ्रेन्डलि बस्थुखौ बाहायबा साबसिन आरो देभ्लपबो जायो आरो जायगाया साफाबो जायो आरो नोङो ओह जोंनि दा देरफुनाय गथ'फोरखौ फोरोंनो हायोजे बे माबा मा होनो बे इक' फ्रेन्डलि बस्तु बा हेन्डक्राफ्ट जोंनि लकेल बेफोरजों बानायनायखौहाय इम्परटेन्स होनांगौ होन्नानै ओमफाय आरो जोंनि आसामावहाय बिदिनो गोबां दङ जेनेबा नेचेरेल इक' फ्रेन्डलि बस्तुजों बानायनाइ आरो बेफोरखौ जोङोहाय जोंनि बे बेहाय मोननाय बस्तुखौहाह जोङो बाहेर बाहेरावबोे ट्रेद खालाम हरनो हायो बा बाहेरनि जेनबा टुरिस बाहेरनिफ्राय बेरायनो फैनाय मानायफोरखौ बेफोरजोंबो जों गोबां एट्रेक्ट खालामनो हायो आरो जोंनि स्केल लेभल लेभेलखौबो जों बिदिनो डेभ्लप खालामनो हायो बेफोरजोंहाय आरो बिदिनो गोबां दङ